हमरासबके गैस तैस नहि जरबै छी किएक तऽ गैससँ ओतेक हमरासब पइसो नहि अइ दोसर साथ साथ गैससँ खानासँ हमरासबके गैस्ट्रिक भऽ जाइ छै हमरोसबके गैस्ट्रिक भऽ जाइ से नहि हमरासबके गैस तैस नहि अइ आओर जलावनेपर हमसब खाना बनबै छी आओर जलावन परके खाना हमरासबके कनिटा स्वादिष्ट लागैए ओहिमे गैस नहि होइए आओर हमसब गरीबे आदमी छी आओर बारह सओ चौदह सओ टाकामे ओ जे महिना देबै गैसमे से लकड़ी आओर अपनहुँ होइए लोकोसबसँ माँगि चाँगि जेना जे होइए से काटि काटिके आनै छी खाना बनाके आरामसँ सब खाइ छी आरामसँ हमसब रहै छी सबगोटा बाल बच्चा आरामसँ रहैए एहन कोनो बात नहि अछि जे नहि रहैए बाल बच्चा बालो बच्चा गैसके खानापर ठीकसँ रहैए

गैस उपकरणसँ आगि लागि जाइ छै गैसमे हेइ भऽ जाइ छै हेओ भऽ जाइ छै ताहि दुआरे हमसब गैस मँगबैते नहि छी आओर नहि गैसके हमसब कोनो कारबार करै छी खाना बनबै छी चुल्हापर माटिके चुल्हापर खाना बनबै छी ईंटा दऽ कऽ नहि होइए माटि फूटि जाइए ईंटा दऽ कऽ खाना बनबै छी मुदा बनबै छी लकड़ीपर लकड़ीपर बनाकऽ हमसब खाइ छी आओर खेलाके बाद कनिटा अपनो आपमे बुझा पड़ैए जे नहि हमरा बीमारी नहि हैत हेइ नहि हैत लोकसबके सुनै छिए जे गैसपर हेइ भऽ जाइ छै हेओ भऽ जाइ छै से सब नहि तऽ बहुत जगह सुनलिए हँ जे गैस फाटि गेलै हँ आगि लागि गेलै हँ तऽ हेइ भऽ गेलै हँ तऽ हे ओतेक आदमी मरि गेलै हँ गैसमे बाइस तरहके बीमारी आबै छै तऽ से सब नहि हमसब एहि दुआरे परहेजसँ रहै छी किएक तऽ हमसब मिथिलाके आदमी छी इएह दुआरे हमसब खास कऽ कऽ जलावन काटिकऽ जलावन आनिकऽ या जलावन तोड़िकऽ जेना जे होइए से गैसपर गोइठा ठोकिकऽ गोइठा पाथिकऽ गोइठापर खाना खेलहुँ लकड़ीपर खाना खेलहुँ वएहमे गोइठा लगाकऽ लकड़ीपर दऽ कऽ खाना बनाकऽ बढ़िआँसँ स्वादिष्ट लागैए हमसब खाकऽ आरामसँ जीवन व्यतीत करै छी